तव्हांखे रामायण सां छा सीख मिली आहे असांखे रामायण हिकु जीवन जीअण जो ग्रंथ आहे ऐं जीवन जीअण जी हिकु कहाणी आहे राम हिकु अ तमामु वॾो आदर्शआ आहे राम हिकु मर्यादा पुर्षोत्तम भॻवानु राम सॾबो आहे हो पंहिंजे घर वारनि सां ॿचनि सां पाड़े सां दोस्तनि सां दुश्मननि सां सभिनि सां वहिवार जेको आहे हिकिड़ो तमामु वॾो रामायण में ॾिनल आहे ऐं हुनजी जेका मित्रता आहे दोस्तियूं आहिनि जा जेके हुनमें झंगल में जानवर पखी ॿिया टिया सभु माण्हू रहंदा आहिनि ऐं हुन सां आहे वरी पंहिंजी जेका पत्नी हुन जी सीता माता आहे ऐं उन्हनि जे अपहरण थियण सां जेको रावण खणी वियो ऐं उनखे उते विजय सां प्रापत करे वरी अची घर पहुतो त असां हुनमें ॾिआरी मल्हाईंदा आहियूं ऐं वॾो किरदारु आहे असां सनातन हिंदुनि जे धर्म में रामायण जो रामायण में असां सभनीनि खे ॾीया सभनीनि जे घर में ॾीया ॿारींदा आहियूं ऐं असां वाधायूं ॾींदा आहियूं मिठायूं खाराईंदा आहियूं ऐं सभई असांजे लाइ हिकु बहतरीन ॾिण तौरु तमामु हिंदुन जे लाए मल्हायो वेंदो आहे